हां दिक्खो जी सारे कोला जेह्ड़ा स्हेई मी जेह्दे बारे च एक्सपिरिंयस ऐ ओह् ऐ मी कि पैह्लां जेह्ड़ा तां कपडे़ सीने दा कपडे़ सीने दा मिगी जेहड़ा ओह् मी मतलब कपडे़ सीना बडे़ अच्छे तरह् कन्नै ओंदे ना कि जि'यां पलाजो होई गे सलबार कमीज होई अजकल तरुफी सलवारां चली दियां ओह् होई गेइयां जि'यां होई गे जेह्ड़ा दिक्खो जी कपडे़ हर इक दा हर इक डिजाइन बिच कपडे़ सीने ओह् मिगी अच्छी तरह् कन्नै औंदे न जेह्ड़ा मी सारें कोला स्हेई एक्सपिरिंयस ऐ जेह्ड़ा मर्जी डिजाइन होऐ हां तुस बोलो अ'ऊं सी लैन्नी हां मी पैह्लें इ'यै एक्सपिरियंस ऐ सारें कोला पैह्ला दूआ ते जेह्ड़ा पढ़ने बिच बी तां इ'यै ऐ पढ़ने बिच एक्सपिरिंयस ऐ पर प्रोडक्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् सारें कोला जेह्ड़ा ओह् कपडे़ सीने दा कि इ'यै कपडे़ सीने दा मिगी जैदा कोला अच्छा लगदा ते अ'ऊं सीनी बी हां ते और अच्छा बी लगदा ऐ कि किश टाइम दा इ'यै करै निं आं